हम ऐसे चीज़ें हैं जो बोलना चाहेंगे लोग जैसे दहेज प्रथा को बोलते हैं अब ख़त्म हो रहा है ख़त्म तो हो रहा है लेकिन उसी का दूसरा रूप लोग कुछ लोग अपना लिए हैं जो अच्छे लोग हैं जो समझदार लोग हैं वह तो नहीं करते लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि उसको अपना लिए हैं जैसेकी ठीक है पैसे आपसे नहीं लेंगे तो लड़की पढ़ी लिखी रहनी चाहिए मतलब उसका दहेज चाहिए उसको पढ़ी लिखी लड़की एक लम्बा दहेज है ज़िन्दगी भर कर लिए है उसको आप सपोर्ट कीजिए हमारे कंट्री के लिए हमारी लड़कियाँ पढ़नी चाहिए वह सब डिपेंड भी होना चाहिए लेकिन उनके पैसों का आपको लालच हो जाए और लम्बा दहेज हो जाए और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है वहाँ शादी नहीं करना है पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो कमाएगी और लम्बा दहेज रहेगा उसका उम्मीद भी है उसके पैसे का इस तरह से भी नहीं होना चाहिए क्यों कहीं न कहीं दहेज का ही एक पार्ट बन जाता है दूसरे रूप में ऐसे नहीं होना चाहिए हमको सपोर्ट करना चाहिए अगर पढ़ी लिखी नहीं भी लड़की है तो हमको शादी कर लेना चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए उसको पैर पर होना चाहिए करना चाहिए कोई सपोर्ट हमारे कंट्री का सपोर्ट ऐसे ही हो सकता है हमारे देश का कि सबको शिक्षित बनाना है बच्चे हैं एडल्ट हैं लड़की है लड़का है जिसको भी है सबको शिक्षित रहे सबको सुविधाएँ रहे इस टाइप का होना चाहिए सोच बदलना चाहिए न कि पैसा कल देते थे आ खेत बेच के लोग सुसाइड कर लेते थे वह वहाँ से हटे तो अब पढ़ी लिखी लड़की हो वर्ना जो नहीं पढ़ा सकता अपनी लड़की को उसको सुसाइड करने की ज़रूरत आज भी पड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इस सोच को थोड़ा बदलना चाहिए की शादी है तो तुमको लड़की की ज़रूरत है उनको लड़के की ज़रूरत है तो दोनों की ज़रूरत है दोनों से चलने वाला है तो इसलिए दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें ऐसा सोच हमको जहाँ तक लग रहा है बदलना चाहिए हॉस्पिटल की भी जैसा मैंने बोला कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल भी एक सुविधा होना चाहिए इन अभी भारत में डॉक्टरों की बहुत कमी है जिससे की बहुत लोग बिना ट्रीटमेंट के ही मर जाते हैं तो इसकी भी सुविधा होनी चाहिए हमारे हिसाब से और अँ ऊँ जैसे की अ मैंने बोला कि बिना ट्रीटमेंट के मेरे गाँव में एक हाँ जो कि बिना ट्रीटमेंट के गाँव में उसने हँ उसको डॉक्टर नहीं मिले उसको बनारस जाते जाते वह रास्ते में ही ख़त्म हो गया न ही एम्बुलेंस की सुविधा मिली उसको ना ही अ डॉक्टर यहाँ पर नार्मल डॉक्टर भी नहीं मिले जो उसको ट्रीटमेंट कुछ समय के लिए कर सके जिससे की वो पहुँच सके बनारस तो भी जो रास्ते में बिना एम्बुलेंस बिना सुविधा बिना किसी चीज के वह इंसान मर गया तो मैं ये देखी इसकी भी कोई सुविधा होनी चाहिए गाँव में जिससे की लोग अ एक ठीक है उसको किसी की ज़रूरत नहीं लेकिन उसके परिवार को उसकी बहुत ज़रूरत थी जिससे कि वह मर गया बिना इलाज के तो वह होना चाहिए मेरे हिसाब से उसको बदलना चाहिए उसमें भी कुछ होना चाहिए और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि समाज में सबको सहयोग करना चाहिए बच्चे हैं जैसे दहेज के लिए मैंने बोला था तो लड़का भी अपनी तरह है लड़की भी अपनी तरह है घर वालों को अगर लडकी वालों को देना लड़के वालों को देना है तो दोनों को उतनी प्यार से करना चाहिए क्योंकि उनकी लाईफ आगे उनको बढ़ाना है उनको देखना है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए न कि हमें ज़रूरत है अगर हम उन्हें करेंगे अच्छे संस्कार देंगे अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा अपने आप हो जाएगा वह अपने आप अच्छे संस्कार में करेंगे तो हमें ऐसा लगता है की जैसे कर्नाटका में होता है की लड़के लड़की को लोग दोनों को देते हैं दोनों को भले ही फैमिली में रहें लेकिन दोनों को मज़बूत करते हैं तो उस हिसाब से हर जगह होना चाहिए आँ भारत में और भी राज्य जहाँ पर दहेज के लिए आज भी दबाव लोग देते हैं आज भी लड़के लड़की की ज़िन्दगी बहुत ही नर्क जैसे होती है लड़ाई हो न हो होना तो ऐसा नहीं होना चाहिए घर परिवार को समझना चाहिए समाज से इस चीज़ का विरोध हो रहा है लेकिन सपोर्ट सबको करना चाहिए हूँ इस चीज़ पर भी हम बोलना चाहेंगे कि लड़के लड़की को भी फ़र्क़ पड़ता है उनके ज़िन्दगी में भी फ़र्क़ पड़ता है लड़की को जैसे भी प्रताड़ित नहीं होना चाहिए सबको लड़का हो या लड़की हो सबको सुखमय ज़िन्दगी जीने का हक है जी परिवार भी उस चीज़ का सपोर्ट करे न कि उनको प्रताड़ना दे आ समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए कि उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि उसको ये मिला वह मिला दहेज के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए शिक्षित होना सबको खुश रहना और उस टाइप का माहौल बने ता ताकि हमारा जो कंट्री है सब एजुकेटेड रहे सब अच्छे से रहे क्राईम न हो इसलिए इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है की डाइरेक्ट पैसा ही दहेज नहीं होता है हर तरीके का दहेज में आता है वह भी एक दहेज बना देना ही यह ठीक नहीं है कि लड़की पढ़ी हो तभी हो उसको आप शादी करके भी पढ़ा सकते हैं और उनकी पैसे से ज़बरदस्ती अगर वह ना भी करना चाहे करना चाहे क्या करेगा अपनी स्वेच्छा से करे क्योंकि पढ़ाएँगे तो खुद करेगी जो भी करेगी उसको ज़बरदस्ती करना यह भी लम्बे समय से पैसा लेना उससे दहेज ही होता है